हम अपने परिवार के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाते हैं जैसे सादा भोजन दाल हुआ चावल हुआ रोटी सब्ज़ी और भी हफ़्ते में चेंज कर कर के बनाते हैं कभी पूड़ी हुआ पराँठा हुआ ज़्यादातर आयली चीज़ हम लोग नहीं खाते हैं और अपने बच्चे के लिए सलाद खाने पर सलाद ज़रूर मंगवाते रहते हैं और उसे बनाते रहते हैं बच्चों को देते रहते हैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जैसे फल मँगवाते जैसे समय पर दोपहर में या सुबह में फल भी दे देते हैं दूध डेली दूध है और पनीर है ये सब पनीर भी बनाती रहती हूँ जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है कच्चा पनीर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है परिवार के स्वास्थ के लिए अच्छा होता है और हमें ज़्यादा आयली चीज़ नहीं खाना चाहिए खाने से जैसे स्वास्थ्य अच्छी नहीं होती है बार बार बीमार पड़ते हैं वो हम अपने पारिवार के लिए ज़्यादातर सही रहता है कि सादा भोजन ही बनाए ऐसे परिवार में जैसे लोग पसंद करते है उसी के हिसाब से भी बनता है लेकिन कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो डेली हमको बनाना रहता है जैसे कोई मरीज़ है तो उसके लिए दाल चावल रोटी सब्ज़ी उसके हिसाब से बनता है परिवार के हेल्थ को भी देख कर मुझे भोजन बनाना रहता है कई प्रकार के व्यंजन होते हैं लेकिन हम लोग पसंद नहीं करते जैसे कुछ लोग बैंगन की सब्ज़ी नहीं पसंद करते हैं कुछ लोग आलू की सब्ज़ी नहीं पसंद करते हैं कुछ लोग हरी सब्ज़ियाँ नहीं पसंद करते हैं लेकिन हरी सब्ज़ियों में हमको सभी प्रकार के विटामिन मिलती हैं हरी सब्ज़ियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए ही बहुत लाभदायक होती हैं हम अपने परिवार में ज़्यादातर हरी सब्ज़ियाँ यूज़ करते हैं सब्ज़ी के लिए और जो सब्ज़ियाँ बनती हैं वो हरी सब्ज़ियाँ हीं बनती हैं मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी हरी सब्ज़ियाँ चूज़ करती हूँ और मेरे खाने में जैसे हमेशा हरी सब्ज़ी हो सलाद हो और अच्छा लगता है खाने में भी मैं अपने परिवार को भी हमेशा ये देती रहती हूँ कुछ हो या न हो लेकिन सलाद ज़रूर हो खाने पर क्योंकि सलाद से भी हमारा शरीर सही रहते हैं स्वस्थ रहते हैं परिवार में जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी से स्य स्वास्थ्य सही नहीं रहती है तो उनको दाल की जरूरत होती है तो दाल बनाना पड़ता है तो कुछ लोग अच्छे होते हैं नमक नहीं खाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मीठा भी सोचना पड़ता है मीठा बनाने के लिए ज़्यादा जैसे तर होता है बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा आजकल फास्ट फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं तो हम मैं अपने परिवार में फास्ट फूड बहुत कम बनाती हूँ शायद हफ़्ते में पंद्रह दिन में एक बार जरूर बच्चे के हिसाब से बना देती हूँ मैगी हुआ पास्ता हुआ हो जाता है लेकिन मैं डेली ये सब नहीं बना दे बनाती हूँ न मैं खाने देती हूँ बच्चों को भी मैं अपने बच्चे या परिवार पर भी बहुत विशेष ध्यान देती हूँ क्योंकि उनके हेल्थ से कोई खिलवाड़ नहीं हेल्थ अच्छा होता है तो आदमी अच्छा रहता है और परिवार भी खुशहाल रहता है किसी परिवार में कोई बीमार हो या उसके साथ सही न हो तो माइंड भी डिस्टर्ब रहता है परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्वास्थ्य को ध्यान देते हैं मेरे परिवार में अक्सर ऐसा होता है एक दूसरे को लोग ध्यान देते हैं और ज़्यादातर सब लोग खाने पर विशेष ध्यान देते हैं यहाँ आयली चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाती है लेकिन हफ़्ते में एक बार जरूर चेंज करके लोग खाते हैं धन्यवाद